गगा मोन्दोंदा गगा मोननायाव सामब्राम गुफुर खालजिरा जों खोस्लियाव अरखियाव अरखियाव सावनानै गोदौहोनानै खोमा नाथांख्रि गोदोना बिखा खंख्लायाव नानानै होब्लानो जाबाय बिजोंनो इसे रुंगोन आरो हामथाराब्ला बे माबाफोरजों बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोर माबाफोर लोखोना बिलाइ मा बिलाइफोरखौ बिथ' उदै सानायावसो आरो उदै सानायफोराव मोखोना बिलाइफोरखौ सिफ्ले सिफ्ला माबानानै लोंहोयो आरो लोंहोनानै नैबे निम बिलाइफोरजों दै गुदुंजों रुनानै थुखैब्लाबो जायो बिजोंबो एसे लोमजानायफ्रा रुंगोनआरो लोमजाबायदोंब्ला ओमफ्राय बेथ' बायदिसिना लोमजानायावथ' गैथाराब्ला बेजों हामथाराबाथ' ड'क्टरनि बे माबाजों आमला बिदै दं सिराब दं मा दं बेफोरजों एसे ड'क्टरफोरनाव नायहोनानै लोंहोजायो गथ'फोरनो बिसोर खिन्थारोङा मा रोङा नालाय ओरैनो गाबगोनल' गाबगोनल' खिन्थानोबो रोंला मानोबो रोंला जायखिया बे ड'क्टरफोरनाव लांनानै देखायहोबानो जायो सेलेखा बिदै आमलाइ बिदै बायदिसिना बे आमाइ मोननाय मा मोननायफ्रावलाय बे आमलाइ माबाजोंनो खामब्रेंगा खामब्रेंगा खामब्रेंगा रसजों खांख्राइ फोरजों बिदै फुदुंनानै लोंहोब्लाबो खारो होन्दों बिजों बाबो जायो आमाइ मोननायबो थादेरो नालाय लोमजाब्ला बेजों नङा बेजों बेजों नङा बेजों एसे टेस्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजोंनो एसे मोजांबो जाहैगोन बोरैबाफोर खुन्दुंबो गानहोनांगोन थफ्ला आमाइ मोननायनि ड'क्टरनावबो हामथाराब्ला ड'क्टरनाव लांनांखागोनना नोङो ड'क्टरनाव लांदो इसे इनै दै गुदुं मा गुदुंफोरजों थुखैनानै रुंनानै मुलिफोर बे दंफां लाइफांनि मुलि बिलाइ मा बिलाइफोरजों माबानानै रुनानै थुखैनानै होब्लानो जाबाय बेजोंबो एसे मोजां जागोन